हैलो मैंने कल के लिए कैब बुक की थी मैंने यह पूछने के लिए कॉल किया है के वह कल कितने समय तक आ पायेगी जी मुझे समय बता दीजिये जी मुझे रेलवे स्टेशन जाना है आप कितने समय तक आ जाओगे मेरी ट्रेन नौ बजे है सुबह ही नौ बजे है मैंने पहले ही कैब बुक कर दी है जी मुझे कल जाना है कल सुबह ही मेरी ट्रेन है जी नौ बजे ओके ओके कल आठ बजे ओके ओके आप आठ बजे आ जाइएगा जी समय पे पहुँच जाइये